नमस मस्ते जी हमें फूल चाहिए हमें पूजा के लिए चाहिए पूजा के लिए चाहिए देखिए पूजा है हमारे घर में रिन्ग सेरिमनी है और उसके बाद रिन्ग सेरिमनी है तिलक है तो यह सब डेकोरेट भी करवाना है कौन कौन सा फूल है आपके पास हाँ तो हमारे ऑफ़िस का उद्घाटन भी करवाना है डेकोरेट करवाना है सब प्राइस कितना है हँ तो मतलब गुलाब का प्राइस बता दीजिए गेन्दे का बता दीजिए पूजा उजा में तो गेन्दे का फूल ज़्यादा चाहिए ज़्यादा ज़्यादा बता रही हैं मैम ना आप जैसे हमें करवाना है फिर तिलक है फिर पूजा के लिए चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहिए तो थोड़ा प्राइस कम करिए देखिए दुक़ान खोली है उसको भी सजवाना है उद्घाटन के लिए और अच्छे से प्राइस लगाएँगी तो हम ले लेंगे सब आप ही के यहाँ से ना हाँ तो यही सोचकर तो हम भी आए थे मैम कि अब अच्छे से दे देंगी और ज़्यादा भी है तो आपका भी फ़ायदा हो जाए और हमारा भी ज़्यादा नुक़सान न हो हम थोड़ी बचाएँगे कि आपका ज़्यादा घाटा हो ऐसा भी भी नहीं कि आप ज़्यादा घाटा सहकर हमारे लिए करिए और बताइए कौन कौन सा फूल है कोई और नया फूल हो तो बताइए यह सब सजवाना है जयन्ती ही आए तो सब पार्टी वियर हो गया है तो पार्टी उर्टी में सब एन्गेजमेन्ट रिन्ग सेरेमनी है तो जितना सुन्दर फूल रहेगा जितनी सुन्दर सजावट रहेगी तो लोगों को ज़्यादा पसन्द आएगा ना ठीक ठीक है मैम ठीक है तो हम आएँगे नमस्ते